आं दिनै थांनो नागिरनाय आं टिकेटखौ केनसेल खालामदों आंहा इमार्जेनसि खामानि जानानै फैदों आंनि नोंथाङा अननानै नोंथाङा आंनि अवालेटाव आंनि एडभान्स होखानाय सेरोजा रांखौ अवालेटाव सोनानै हरफिनदो